पशुपालन में सामान्यतः पाले जाने वाले जानवरों में से हर जानवरों का अलग अलग महत्व है अब इसलिये पशुआलय में जैसे भेंड़ है तो भेंड़ के अलग पशुआलय होना चाहिए बकरी का अलग होना चाहिए मुर्गियों का अलग होना चाहिए गाय का अलग होना चाहिए क्योंकि सभी जानवरों के रहन सहन खान पाने खाने का अलग व्यवस्था भी होना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जानवरों को एक ही चीज़ पसंद हो गाय हमारी माता हैं गाय का दूस दूध बहुत ही आच्छा होता है गाय के दूध से तमाम प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती हैं दूध दही मट्ठा और गाय का दूध बहुत ही स्वादिष्ट होता है और गाय के दूध से घी मनुष्य के लिये बहुत ही अच्छा होता है और शुद्ध भी होजा होता है भेंड़ भेंड़ भेंड़ के बाल से हम लोग स्वेटर अनेक प्रकार के के कपड़े बनाए जाते हैं बकरिस बकरी का दूध तो सबसे ज़्यादा सेहत के लिये लाभदायक होता है बकरी के दूध से अगर किसी का प्लेटलेट्स घट गया हो तो बकरी के दूध से बढ़ जाता है और ये मुर्गी के मुर्गी जो होती है उसके अंडे अंडे को बेचा जाता है इससे यह आय का सबसे अच्छा स्रोत भी है इसलिये सभी जानवरों का अलग अलग महत्व है और ये हमारे लिये बहुत ही उपयोगी भी हैं इसलिये हमें सभी जानवरों के पति ये और उनकी सेवा का भाव होना चाहिए और उनकी सदैव सेवा करनी चाहिए और उन्हें जो पसंद है उस हिसाब से उनकी देख रेख करनी चाहिए क्योंकि अगर जानवरों के प्रति अगर हम अच्छे से उनका ध्यान रखेंगे और उनकी देख रेख अच्छा करेंगे तो हमारे यहां आय का स्रोत भी अच्छा होंगे और हमारे स्वास्थ्य के लिये भी अच्छा होते हैं